आं दाख्लै थिनालि बाजाराव लंफेन्ट गांसे बायदों बुस्थुवा मोजां सिया सिटाबो मोजां आरो सिलानिफ्राबो मोजां जादों दामफ्राबो बारा बुरजा लायाखै बिदिनो मा इसे मोजां बायदि मोननाय मोन्दां